आयज आमी जर पळयत जाल्या शेतकरी जो आसा तो आपले जनावरां सुरक्षीत व्हरपाचीं पावोवपाचीं जें कितें काम आसा तें सारखें जालां की ना हें खूब तरांनी पळोवंक शकता कारण आमी जर एक गजाल ज पळयत जाल्या आतां गवरमँटान एक गजाल केल्ली आसा ती म्हणजे प्रत्येक जनावर जें आसा तें जनावराच्या कानाक एक टॅग लायल्लो आसता आन् ते टॅगा वयल्यान तें जनावर कोणाचें आनी तेचें कंडिशन जें कितें आसा तें आमकां पोळोवपाक मेळटा सगळें ट्रॅक करपाक मेळटा सो म्हाका दिसता की हीयें ट्रॅकर जो कितें आसा किंवां टॅग जे कितें लायल्ले आसा ते टॅगाच्या मार्फत शेतकरी आपलें जनावर सुरक्षीत आसा की ना हेची खात्री करूंक शकता